ओ घरमे बेवसाइके लेल बहुत चीजके दिक्कत छै तऽ ओहिके लेल लोक बेवसाइ करैए उधार पुधार दुकान दौरी लोक करैए उधार पुधार लोक लऽ लै छै सब पूँजी टुटि जाइ छै तऽ आब माँगऽ जाउ तऽ ओहो लोक कहलक कि अएह कोना बजै छै एकर मोन अथी भऽ जाइ छै लोकके पिता जाइ छै आब बहुत समस्या छै बेवसाइओ करैमे बड़ा तकलीफ उठाबऽ पड़ै छै पूँजी टुटि जाइ छै तकर बाद पूँजी बनि नहि पाबै छै लोक उधार पुधार लऽ कऽ पूँजीके खतम कऽ दै छै एहि लऽ कऽ लोक सोचैए जे कथी करब जे बेवसाइ करब जे ओहिसँ जिनगी नीक चलत ताहि लऽ कऽ सरकारके किछु सहयोग करऽके चाही जे देबऽके चाही जे गरीबके सहारा देबऽके चाही जे कोनाके बेवसाइ कथी करतै ओहि तरीकासँ लोक जीतै ने आओर दोकानो दौरी तऽ पाइए कौड़ीसँ होइ छै एना तऽ होइ नहि छै आओर कहू